हैलो भैया जी मैं वह बाल कटवाने थे तो उसके बाद से भैया मेको थोड़े मतलब सोट टाइप में बाल कटवाने थे आर्मी कट टाइप के हाँ थोड़े छोटे में कट जाएँगे भैया हाँ तो भैया मेरा कितने देर बाद नंबर लगेगा इनके तो भैया थोड़ा जल्दी करना ना मेरेको इसके बाद कोई प्रोग्राम में भी जाना है हाँ मैं समझ रहा हूँ पर मैं आपके क्या कटवाते रेहता हूँ बस मैंने बीच में एक महीने पेहले नहीं कटवाए थे तो वैसे तो मैं रेगुलर कस्टमर ही हूँ आपका वह वैसे अब अब क्या प्राइज़ है आपके पास कितने में काट दोगे हाँ वही है न्यू वाली शॉप पर ओल्ड वाले का तो पता था न्यू वाले पर क्या प्राइज़ लगेगा नहीं वह बहुत बढ़ा दिया है वैसे आपने तो भैया मेरेको बाल छोटे करवाना है ना

अच्छा भैया एक सौ पचास तो भैया वैसे तो मैं तुम्हारा पुराना कस्टमर रह चुका हूँ तो एक सौ तीस में कर देना एक सौ तीस में हाँ बस हाँ बस हेयर कटवानी है बाकी नहीं दाढ़ी वगैरह कुछ नहीं बस छोटे बाल करवाने थे ठीक है भैया मैं एक तीस मिनट में आता हूँ